جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اتر پردیش کے روایتی فن اور دستکاریاں کون سی ہیں اور ان پر کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے منتقل ہوتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اتر پردیش کے روایتی فنوں میں ہمیں فیروز آباد کی چوڑیاں سہارنپور کے مٹی کے برتن اور لکھنؤ کی میں ٹیکسٹائل کمپنیاں جو چکن کاری کرتے بناتی ہیں وہ ہمارے اتر پردیش کے ساتھ ساتھ بھارت کے کئی علاقوں میں بہت زیادہ فیمس ہیں اور زیورات ہم دیکھتے ہیں کہ سہارنپور کے فیمس ہیں اور بریلی کے جھمکے جو اپنے آپ میں ایک الگ خصوصیت رکھتے ہیں انہیں بھی ہم اتر پردیش کے روایتی فنوں اور دستکاریوں میں شامل کرتے ہیں